हाँ हम छपी हुई किताब पढ़ना पसंद करते है क्योंकि इसमें ऐसी भी बाते छुपी हुई होती हैं जो हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो हमें किताबों से भी प्राप्त होता है और इसके बारे में हम अपने इस कुछ विचारों को व्यक्त करने में सक्षम रहते हैं और हमें अपनी किताबों से अनेक प्रकार का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे जीवन में बहुत काम में आता है और हमने इन बातों को अपने जीवन में महत्वपूर्णता देना पड़ता है और आडियो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो के रूप में जो बुक्स आती हैं उन्हें आडियो रिकार्ड भी कहते हैं आडियो रिकार्ड के तहत हम किसी भी प्रकार की कोई बातों को रिकाॅर्ड कर सकते हैं और उस रिकाॅर्ड की हुई बातों को हम बाद में सुनने योग्य सुनने में अपने कार्य के रूप में काम में ला सकते है अगर किसी को हमें अपना वॉयस रिकाॅर्ड भेजना है तो इस रिकाॅर्ड बुक्स में हम अपनी आवाज रिकाॅर्ड करके दूसरे को भी भेज सकते हैं जिसके माध्यम से वह अपने फेसबुक गूगल पर उसे सर्च करके सुन सकता है जिससे कि उसे भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाती है वह आसानी से सुन सकता है और हमें यानि लिखी हुई उ छपी हुई किताबों से पढ़ने में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बहुमूल्य ज्ञान होता है क्योंकि जो पुराने व्यक्तियों ने अपना बहुमूल्य ज्ञान व्यक्त किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोची समझी साजिशों से ज्ञान दिए हैं